ट्रेनके आब अगर वर्णन करय लागब तऽ समय कम पड़ि जायत ओना हम अगर अपन मिथिलाञ्चलके बारेमे कही तऽ ट्रेन एगो विशेष रूप हमरासभके लेल एगो प्रकट करैत छै जाहिमे आइसँ किछु साल पहिले तक सीट अहाँ कहि सकैत छी जाहिमे लकड़ीके होइत छलै जेकि आबके समयमे ओ बदलि कऽ नया आओर आधुनिक कऽ देल गेल छै एहिके साथ लोकल अपन जे एक स्टेशनसँ दोसर स्टेशन जायके रहैत छै जाहिमे एक जिलासँ दोसर जिला ओहि लेल तऽ कोनो विशेष कोनो प्रावधान नहि छै लेकिन हँ आइके डेटमे अपन मिथिलाञ्चलमे मैथिलीमे अगर कहल जाय तऽ बहुत तरक्की भेल छै एहिमे इन्जनो आइके डेटमे जतय तक कि बहुत ग्रामीणसँ ग्रामीण क्षेत्रमे बिजलीवला इन्जनकेँ आनि देल गेल छै जाहिमे कि ना के बराबर किछु प्रदूषण होइत छै या किछु आओर कहल जा सकए